गेल्या कांय वर्सांत गोंय राज्यांतन कोंकणी भाशेक जागृताय मेळची म्हणून खूब कार्य चालूं आसा गोंयांत खुबश्या जाग्यार शाळांनीं प्राथमीक शिक्षण हें कोंकणी माध्यमांतल्यान दिल्लें वता तशेंच कांय मंडळां जशें कोंकणी अकादमी कोंकणी भाशा मंडळ हे पुराय तरेन कार्यरत आसात आनी वेगळे वेगळे कोंकणी भाशेचे कार्यक्रम करून जागृकताय वाडयतात खूब वेगळ्या वेगळ्या प्रमाणांत तांचे कार्यक्रम चालू आसा जशे टॉक्स वा लेख रिलीज करप न्यूज पेपरांत शालेय पातळीचेर सुद्दां खूब उपक्रम राबयल्ले वतात जशें की वेगळ्या वेगळ्या सर्तींचें आयोजन करप शालेय पातळीचेर सर्तींचें आयोजन केल्लें वता जशें कोंकणी गीत गायनाची सर्त कोंकणी कविता लेखनाची सर्त कोंकणी लेखांची सर्त तशेंच रस्तो नाटकाची सर्त आनी महाविद्यालयन पातळीचेर सुद्दां जागृकताय वाडोवपाक एकांकिका स्पर्धांचें आयोजन केल्लें वता गोंयांतन युनिवर्सिटींत वा वेगवेगळ्या महाविद्यालयांत कोंकणी भाशा घेऊन बी एची डिग्री कोणींय घेवपाक शकता गोंयांत कोंकणी भाशेची जागृकताय वाडोवपा खातीर हे केल्ले कार्यक्रम हे फूल सक्सॅसफूल आसात नव्या पिढयेक हाची रुची वाडप कोंकणी भाशेची रुची वाडची म्हणून आनी खूब कार्यक्रम फुडें राबयल्ले वयतले